دیکھیے سر اردو بولنے والوں کیا ہے ہم خود ہمارے دیش میں بھی اردو بولنے والوں کو بہت سے چلینجوں کا سامنا پڑ رہا ہے کیوں بولے تو کوئی بولتے کہ ہر کسی کی نہیں ہے جو دیش ہے وہ دیش کی ہی زبان چلنا بول رہے دیکھیے سر ڈیموکریسک کنٹری ہے دمکسی کنٹری میں کیا ہے ہر کسی کو آزادی دیتی ہے ہر کوئی اپنی اپنی بول بول سکتا ہے کیوں بولے تو اردو زبان ایسی بول ہیں کہ پیاری سی بول ہیں اسے ہر کوئی بول سکتا ہیں سر چاہے تو آپ یہاں نہیں ہندوستان کے باہر جاؤ کوئی کنٹری میں رہو تو اردو کو اتنی اچھی اہمیت دیتے اور آج کل کی نسل کو اردو بہت کم آ رہی ہے یہی ہے کہ اردو کو پڑھو اور سمجھو اور کسی اور کو بھی سمجھاؤ تو سمجھ میں آ جائیں گا